पूरे दिन के लिए हमको पानी की आवश्कता होती है

का उपयोग जब हम सुबह उठते हैं तो ही होता है जैसे पानी से मुँह धोना पानी को पीना चाय बनाना भोजन पकाना भोजन करना भोजने करने के बाद हाथ धोना बर्तन धोना विभिन्न प्रकार के कार्यो में पानी का उपयोग किया जाता है बिना पानी के कोई भी कार्य सम्भव नहीं है नहाने में पानी का उपयोग होता है तो मवेशियों को पिलाने के लिए भी पानी का आवश्कता होता है पानी पशुओं को पिलाया जाता है पशुओं को नहलाया जाता है उसके पश्चात हमें कृषि कार्य में सिंचाई के लिए पानी की आवश्कता होती है जो आज हम भोजन करते हैं वह भोजन पानी के बिना सम्भव नहीं है पानी के आवश्यकता नहाने में खाना पकाने में सिंचाई के कार्य करने में आदि में पानी की आवश्कता तो होती ही है लेकिन बड़े बड़े उद्योग चलाने के लिए भी हमें पानी की आवश्कता होती है जैसे जूट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कई प्रकार के उद्योग होते हैं उनमें हमको पानी की आवश्कता होती है बिना पानी के उद्योग भी नहीं चलते और उद्योग नहीं चलते तो हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है इसलिए हमको पानी की आवश्कता पड़ती है हम आयात निर्यात जो करते हैं उसमें जल अगर न हो तो हमें अधिक पैसा व्यय करना पड़ता है अब हम अधिकांश जलमार्गों से हीआयात निर्यात करते हैं जिसमें हमको सुविधा प्राप्त होती है सुविधा के रुप में हमारे जहाज चलते हैं तो पानी में आसानी से कम खर्चे में हम आयात कर सकते हैं और कम खर्चे में हम निर्यात कर सकते हैं जिससे हमारी भार भारत की मुद्रा भारत में ही रहती है और हमारा देश विकास के कार्यों पर अग्रणी होता है हम आज बात करते हैं बड़े बड़े टू लेन रोड़ बने बड़े बड़े फोर लेन बने बड़े बड़े एट लेन रोड़ बने तो रोड़ को बनाने में ही में भी पानी का उपयोग किया जाता है जिसके कारण ये आज सम्भव हो पाया है पानी का संरक्षण करना चाहिए पानी उपयोग में आता है इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे वनस्पति लगानी चाहिए जिससे पानी वर्ष भर बना रहता है क्योंकि पहली प्राथमिकता पानी है और पानी की मात्रा को बचा कर रखना ही हमारी जिम्मेदारी है इसलिए कहा जाता है कि जल है तो जीवन है जीवन में जल आवश्यक है और जल के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए पेड़ पौधों को बचाकर रखना चाहिए जिससे वायुमंडल में जो मानसून बनता है वो बना रहे और हमें पानी की आपूर्ति होती रहे जल फ़सल को उगाने में अति आवश्यक है इसका संरक्षण जल का संरक्षण हम नदियों पर बड़े बड़े बांध बना कर कर लेते हैं नदियों पर बांध बना कर जल का संरक्षण किया जाता है सिंचाई के रुप में भी काम आता है बड़ी बड़ी परियोजना जैसे गाँधी सागर बांध का नाम सुना होगा हमने इंद्रा गाँधी परि परियोजना तो इनसे हज़ारों मेगा वार्ड बिजली का भी उत्पादन होता है जल है तो बिजली का उत्पादन हो सकता है और हम बिजली का उत्पादन करते हैं जिसमें

उद्योगों में बिजली का हाज हम तो चौबीसों घंटे बिजली मिलती है तो यह जल पानी की देन है ये भी पानी है तो सम्भव है जिसके कारण हम इसका उपयोग कर पाते हैं और इसी प्रकार जल का संरक्षण करना चाहिए